جب اسکول میں پڑھتا تھا تو میں نے بہت سے بادشاہوں کے بارے میں پڑھا ہے جیسے کہ کہتے ہیں اکبر اور بابر اور شاہجہاں یہ سب ہمارے جو بادشاہ تھے اور انہوں نے بہت کچھ بنایا ہے ہمارے انڈیا کے لیے اور ہمارے دیش کے لیے بہت سی ایسی خوبصورتی چیزیں دی ہیں جو کہ کہتے ہیں آج اگر ہم اپنے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو بہت پراؤ سکون ملتا ہے اور بہت پراؤڈ سا فیل ہوتا ہے کہ ہم انڈیا کے ہم بھارت کے واسی ہیں اور جس وجہ سے کیا کہتے ہیں ہمیں باہر لوگ دور دور سے ان خوبصورتی چیزوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور جو کہ ہمیں بہت اچھے سے ریل ہوتا ہے کہ انہوں نے راجہ نے ہمارے لئے اتنا سب کچھ کیا اتنا سب کچھ چھوڑ کے گئے اور اتنا سب کچھ کر کے گئے کیونکہ اس ٹائم کی جو بادشاہ تے تھے وہ بہت اچھے ہوا کرتے تھے اور وہ ایک پرجاتی کے جو ہوتے ہیں ہر ٹائم ہم سمے میں بھلے کے لیے سوچتے تھے اور بھلے کے لئے کرتے تھے تو اس ٹائم کے جو بادشاہ تھے وہ بہت نردلی اور بہت اچھے ویوہار کے تھے اور وہ سب کچھ ایک کو سب کو ساتھ میں لے کے چلتے تھے